जैसे छोटा बच्चा हो गया तो उसको हम देख भाल के लिए ज़्यादा तो अक्सर है कि उसका माँ माँ ही मम्मी हैं देख भाल ज़्यादा कर करती हैं हम लोग भी अपना देख भाल अपना करते हैं खाने पीने के लिए उनका दूध ही पीता है कैसे वह खाना खाना अगर मान लीजिए सूजी खाए सिवई खाए कहना तो यह होता मान कर चलिए कि साल डेढ़ के बाद न खाए दाना पानी खाता है बच्चा तो देख भाल के लिए तो ज़्यादा मम्मी उसका ही देखता है वह पिता जी तो मान गए कि अभी हैं तो सामने तो कुछ खिला पिला कर कुछ खिला देगा न तो कहीं चला गया तो फिर मम्मी ही न देख भाल उसका करेगा और मेरी शोभा है